हमराके भोजपुरी गाना आओर बॉलीवुड गाना हिन्दी गाना ईसभ पसन्द छै हमराके गाना बहुत अच्छा लागैत छियै हम तऽ गाना भोजपुरी जादा सुनैत छियै भोजपुरी ई गाना पलङ्गिया ए पिया सोने न दिया ई गाना बहुत तऽ ई भऽ गेलय जे हमराके गाना तऽ गाबि लेल अहाँ प्रिय आ छियै गाना तो बहुत मस्त लागैत छियै भोजपुरी गाना